اردو بولنے والے افراد اور لوگوں کے درمیان سلام یا اظہار خیر سگالی کے طور پر مختلف جملے اور طریقے رائج ہیں جیسے آداب کہنا تسلیمات بجا لانا شکریہ کہنا خدا کی آپ پر رحمت ہو یہ کہنا اور زیادہ تر لوگ آداب کا ہی استعمال کرتے ہیں اور چونکہ اردو بولنے والے افراد اکثر مسلمان ہی ہوتے ہیں تو وہ اسلام کو اس میں زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی اس بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ اس پر عمل کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی لیے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ترجیح دیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آپ پر سلامتی ہو اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو